جی ہاں پچھلے زمانوں کے مقابلے میں میرا میرے علاقے میں کئی اہم پیش رفتی ہوئی ہے جن سے رہائشیوں کی زندگیوں میں بہتری آئی ہے سڑکوں کی تعمییر بجلی کی بجلی پانی اور انٹرنیٹ جیسی بنیادی سہولیات کی فراہمی میں واضح بہتری آئی ہے تعلیم اور صحت کے میدان میں بھی حکومت اور نظمی ادواروں کی جانب سے نمایاں کام ہوا ہے جس سے عام لوگوں کو زیادہ سہولتیں میسر آئی ہیں تاریخی طور پر اگر دیکھا جائے تو آزادی کے بعد زمینوں کی اصلاحات فسادات یا ریاستوں کے انظامام جیسے واقعات آپ نے میرے علاقے کو متاثر کیا ہے کچھ برادریوں کو اپنی جگہ چھوڑ کر نئے علاقے میں آنا پڑا جس سے ان کی معاشرتی اور اقت اقتصادی حالت مسات متاثر ہوئی لیکن وقت کے ساتھ ان کمیونٹیز نے دوبارہ خود کو سنبھالا اور آج وہ معاشرے کا ایک فال حصہ ہے مثال کے طور پر ہماری ریاست میں ایک مخصوص قبائلی برادری جو ماضی میں پہاڑوں میں رہتی تھی اب حکومت کی مدد سے بہتر گھروں اور تعلیم کی سہولیات سے مستفید ہو رہی ہے اس تبدیلی نے ان کی زندگی میں انقلابی تبدیلیاں پیدا کی یوں کہا جا سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ پیش رفت نے رہائشیوں کی فلاح پر مثبت اثر ڈالا ہے اور تاریخی واقعات نے اگرچہ کچھ چیلنج پیدا کیے لیکن ان سے سیکھتے ہوئے معاشرے آگے بڑھ سک بڑھا ہے اگر آپ مخصوص علاقے یا ریاست کا ذکر ہے تو معاشرے کے آگے بڑھتے رہنا چائی